औ जोंहा माबा माइ गायनो नागिरदोंमोन आमफ्राय मा मा मा माइ गायबा मोजां जागोनथाय मा मा माइ गायोमोन गोदो

जोसा माइ आमफ्राय जोसा माइब्राखौ जेन'बा माबायदि हायाव गायनांगोन दहलायाव ना बोरियाव ए

आमफ्राय माबाफोर दंबावो खासिया खासिया गायगोरनांगौ सिगां फुगोरबाय फुगोरनानै आमफ्राय खासिया जावैग्रोनांगौ आमफ्राय आर फुफिन बावबाय

औ ए ओमफ्राय दाथ' माबामोन जोंना हायानो दैयानो गैया

ए औ

औ दे होनबा बेखौनो गायसै औ बेखौनो गायसै औ दे औ औ दे दे